झाडाक मेन म्हणल्यार माती उदक वत ह्यो मुख्य गरजो तेगेलो तर खंयचेंय झाड बरें जावपा खातीर ताका तांबडी माती म्हणल्यार चिकण माती जाय पडटा किद्या मातेचेर तीं वाडटा उद घातले म्हणटगी आनी हीं झाडां इतलें सगलें मेळून सुद्दां तांकां सारें घालपाक जाय सारें आमी झाडाचें पानां आसा तीं जमनीक कुसपा घालता मागीर ती कुसली म्हणटकीर ताजे शेण म्हण झाडां घालता तशेंच आमी आणखी एक तरेचें शेण घालता म्हणल्यार गोरवाचें शेण हें शेण आमी आमगेलीं झाडां बरीं जावपाक हीं दोन तरेचीं शेण वापरतात